असांजे हिते मृत्यूदर जा मुख्य कारण आहिनि माण्हुनि जो दारू पीअण तंबाकू खाइण ऐं सिगरेट पीअण जंहिंसां छा आहे की ॾाढी बीमारी थी फैलजनि पियूं जीअं वॾी वॾी बीमारियूं जीअं कैंसर ॾाढो फैलियल आहे ऐं अ अस्थमा जी बीमारी थियूं थिअनि ऐं दिलि जी बीमारी हुजे जिगर जी बीमारी इन्हनि सां छा आहे ॾाढा माण्हू मरण था पिया ऐं साफ़ सफ़ाई जो वधीक ध्यानु कोन्हे साफ़ सफ़ाई माण्हू खाई पी हुते ई किनि था करनि पिया ऐं हुते ई ॾाढियूं ॾाढी गंदगी था फैलाइनि पिया ऐं इन करे माण्हू ॾाढा मरण था पिया मेन त दारू तंबाकू ऐं सिगरेट पीअण जे करे ऐं अ ॿार पहिरीं ॾह पंद्रहं साल ॿार बि ॾाढा मरंदा हुआ ऐं नवजात ॿार बि ॾाढा मरंदा हुआ छो की माउ ऐं ॿार जो ख्यालु न रखियो वियो हूंदो ऐं साफ़ सफ़ाई जो ध्यानु बि घटि हूंदो हो त जच्चा बच्चा ॿिन्हीनि खे ई प्रोब्लम हूंदी हुई ऐं मरण जी संख्याऊं ॾाढी हूंदी हुइयूं पर हाणे थोड़ो सो इन खेत्र में थोरो रूझान आयो आहे ॾाढो ॿार ॿारनि जो ॾाढो वॾो ध्यानु थो रखियो वञे इन करे मां ॿार हाणे घटि ता घटि उन्हनि जी घटि मृत्यूदर आहे ऐं जीअं अञा आहिनि ॾाढी अहिड़ी जातियूं जंहिंमें अ ध्यानु ॾाढो घटि थो ॾिअण ॾिअनि ॿारनि जो इन ई करे उन्हनि में ॿारनि जे में कुपोषण जी वजह सां खाइण पीअण जी कमीअ जी वज़ह सां ऐं प्रोटीन जी कमीअ जी वजह सां ॾाढे ॿारनि खे बीमारियुनि जो सामिनो थो करिणो पए जंहिंसां ॿार मरण था पिया पर हाणे इन में थोरी सी तरक़ी थी आहे ॿारनि जे लाइ हाणे ॾाढा ई टीका उपलब्धु आहिनि जीअं बी सी जी जो टेको ॿार जीअं बरनि मतिलब जीअं उन जो जनम थींदो आहे त ओॾीमहिल ई लगाए लॻाईंदा आहियूं ऐं जीअं करीब करीब अ पंज एम एल जो टीको उहा दवा मिलाइबी आहे ऐं बी सी जी चइबो आहे उनखे बी सी जी जो टीको चइबो आहे ईअं अहिड़ा ई ॾाढा ही टी महीने छह महीने ॿारहें महीने ईअं करे ॾाढनि हिकु साल खां सोरहं साले ताणी अलॻि अलॻि टीका लॻंदा आहिनि कोविड नाइटी नाइन हाणे त ॾाढो ज़रूरी टीको थी वियो आहे इहो बि टीको ॿारनि खे लॻे थो पियो हाणे ऐं अलॻि अलॻि खसरे जा खङ जा पोलियो जो टीको अहिड़ा ॾाढा ई टीका लगनि पई था सरकार ॾाढी योजनाऊं ठाहियूं आहिनि ॿारनि जी देखभालु लाइ पढ़ाईअ जे लाइ ऐं ईअं जीअं बीमारी खां बचण लाइ टीका करण अ अभियानु हलाईंदा आहिनि पोलियो जी दवा घर घर ॿारनि खे पीआरे वेंदा आहिनि ऐं टाइम टाइम ते सरकार सचेत कंदी रहंदी आहे टीकनि लाइ ऐं ॿिए बि ॾाढी ॻाल्हियुनि लाइ सरकार ॾाढी योजनाऊं ठाहियूं आहिनि ॿारनि जी देखभाल करण में जीअं जीअं छोकिरियुनि लाइ कन्या सुमंगल योजना आहे अ जमण वक़्तु ॿ हज़ार अ पंज हज़ार मिलंदा आहिनि पोइ वरी ॿ हज़ार मिलंदा आहिनि टे हज़ार जॾहिं पहिरें दफ़ो इस्कूल वेंदा आहिनि ॿार तॾहिं मिलंदा आहिनि ऐं आप की वेटी स्कोलशिप बि आहे ऐं हिकु अंतोदअन योजना आहे जेकी ॾाढी ग़रीबी रेखा खां जेके ॾाढा घटि अ ग़रीबी रेखा खां जेके ॾाढा ग़रीब माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ हूअ योजना चालू कई वई आहे ऐं ईअं हर खेत्र में सरकार ॿारनि जे लाइ ॾाढी योजनाऊं थी चालू करे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आहे ईअं अठारह साल खां घटि उमिरि ताणी बि हलंदी आहे ऐं पोइ अठारह साल खां पोइ बि ॿारनि जे लाइ कई वेंदी आहे इन करे सरकार हाणे ॾाढो ध्यानु थी ॾिए ॿारनि लाइ ऐं जीअं ॿारनि खे इस्कूलनि में मिल डे बि आहे रोटी बि मिलंदी आहे ॿारनि खे उहो बि ॾाढो सुठो कार्यक्रम कंदी आहे झूलेलाल